हॅलो आं तेजस न्हय आं तें तुमी म्हाका पेंटा खातीर फोन केल्लो पळेयात तो उलयता पेंट कंपनितल्यान आं आं बरें बरें तर तुमकां कितें जाय तुमकां म्हणजे पेंटाचे कशें तुमचें बजेट आसा ओके घराचें आं बरें म्हाका सांगात तुमचें घर केदें व्हडलें आसा तुमकां भितरल्यान भायल्यान पेंट करूंक जाय काय कशें कितें भितरल्यान आनी भायल्यान दोनी कडल्यान बरें बरें आनी म्हाका सांग तुमकां म्हणजे सिंगल कलर मारतले तुमी काय डबल कलर काय तुमी कोण डिजायनर बी सांगलां आं

बरें बरें बरें तशे जाल्यार हांव तुमकां आतां एक जनरल आयडिया दिता कितें आसा तें तर आमचे कडेन न्ही सगळे वरायटीचे पेंट अवेलेबल आसात आतां नॉरमल साद्यांतलो पेंट जर तुम्ही म्हणत डिस्टेपर बी घेतलो जाल्यार तो देडशे रुपया लिटर पासून पडटात आनी बरो पेंट जो आसा तो सयशें रुपया लिटर पर्यंत आमचे कडेन आसा त्या भायली जी रेंज आसा ती हजाराची देड हजाराची तें तशें बी पेंट आमी कस्टम ऑर्डर करतात ते आमचे कडेन रेडी आसना आतां देडशे रुपयाचो जो पेंट आसा तो चुनो पेंट चुन्यान कशें जाता उदक लागलें शेळो आयलो असल्यो सगळ्यो गजाली ताका घडटात पावसान तो भिजलो काय ताका शेळो येता मागीर आनीक पांच हां आतां वॉटर प्रुफ ते मातशी वयली रेंज जाता म्हणजे तुमी जर साडे तीनशांचो जर घेतलो तीनशांचो ऐशियन पेंट घेतलो किंवा बर्जर इनोसनाचो चारशांचो आसा मागीर तुमकां नेरोलॅकाचो पांचशांचो आसा मागीर संयशांचो तुमकां आनीक आसा ऐशियनानुच वयलो कॉलिटी हे सगळे तुमकां वॉटर प्रुफ पेंट आसा आमचे कडेन सगळे वरायटी अवेलेबल आसा म्हणजे पेंटाचे म्हणजे तुमकां चारशें रुपया पासून सातशे रुपया पासून घेता जाल्यार सगळे वरायटी आमचे कडेन अवेलेबल आसा आनी ते सारके वॉटर प्रुफ पेंट तातूंत तुमी जर उदक मारून ती भिंत धुयली सुद्धा जाल्यार काय प्रोब्लम ना खंयचो डाग लागलो कितेंय सुकलो आनी कितें वतले काय दाग लागले ते सगळे तुमी सुशेगाद धुवून तातूंत हे करून शकता सो तशे आमचे कडेन पेंट आसा तुमी विचार करून मागीर सांगा आमकां कशें जाय तें आं ओके बरें थॅक्स थॅक्यू येस